आमच्या गांवान जेन्ना आमी समाजा बरोबर भोंवतात तेन्ना लोक एकामेकाची मदत करपाक आसतात कोणीय भायल्यान आयलो जाल्यार ताका आपुलकेन येवकारतात तशेंच कोणाचें घर खंय आसा तें बरें मनान सांगतात पूण समाजा गांवांतल्यान भायर वा समाजा भायर जेन्ना भोंवडी करपाक वता तेन्ना तशे तरेचो तशे तरेची माया वा एकचार पळोवपाक मेळना भा गांवातल्यान भायर सरतना रोकडेंच शारांतले रस्ते जे आसतात तातून सगळे खड्डे पडिल्ले आसतात ट्रॅफीक जाम आसता वाटेर सगळी गाडयांची दगदग धुल्ल धुंवर हें सगळ्या हातून प्रदुशण जाल्लें पळोवपाक मेळटा रस्ते लेगीत इतले खड्ड्यानी भरल्यात की वाहानां चलयतना म्हाका तशेंच जो मनीस चलयता घरच्या वांगड्याक भरपूर त्रास जाता दसऱ्या गांवान जेन्ना वा दुसऱ्या शारान वता तेन्ना कोणालें घरा कडेन जर वचपाचें आसा जाल्यार त्या गांवातल्या मनशाक हो मनीस खंय रावता हें विचारपाक रावपाक लेगीत लोकांक वेळ आसना कोणाक हडकिल्यार लेगीत लोक रावून ताजो पत्तो सांगूंक सोदनात चुकून मोजकेच लोक मेळटात जांकां विचारल्यार ते मागीर ताजो पत्तो खंय आसा हें सांगतात उपरांत आमच्या गांवान जशें वातावरण आसता जश्यो न्हंयो झाडां शितळसाण जनावरां जीं पळोवपाक मेळटात तीं भायर गेल्ले कडेन शारांनी वा भायल्या गांवानी पळोवपाक मेळनात तेंच बरोबर आमच्या गांवातल्यो जश्यो खाणा जेवणाच्यो पद्दती आसतात त्यो भायल्या शारांनी वा दुसरे कडेन गेल्ले कडेन आमकां पळोवपाक मेळना आज आमी वता थंय गुगल मॅप्साचो उपयोग करतात पूण तें सुद्दां तितलें सारकें खंय वचपाक जाय तें ती सुवात पुरायपणान खरे रितीन दाखयनात घरा कडेन वा कोणाच्याय कोणाच्याय खंयच्याय खाशेल्या सुवातेर जर वचपाचें आसा जाल्यार ती सुवात भलतेच कडेन दाखयतात शॉटकट रस्तो आसल्यार सुद्दां लॉंग कटान व्हरून दुसरेच कडेन खंय तरी पावयतात अशें जाल्ल्यान लोकांक मागीर पत्तो वा खंय रावता खंय किदें आसा तें विचारचें पडटा ह्या गुगल मॅप्साच्या लोकेशनच्या सर्विसिजा खातीर रस्तो वा घर सोदपाक खूब त्रास जावपाक लागल्यात पूण सदांच तें अशें चुकीचें आसतात अशें ना केन्ना केन्नाय सारकेंय बी व्हरून दाखयतात अशें आसतना आपल्या गांवांतल्यान भायर सरतना एक चिंता आसता की लोक आपुलकेन मुखार वत्ल वतात जाल्यार रस्तो दाखयतले काय खंय पावपाचें आसा तें सांगतले काय आपल्या गांवान आसतना एक एक बरी भावना आसता की कोणीय वायट जाल्यार सांबाळून घेतलो पूण ती भावना आपल्या गांवांतल्यान भायर सरतक पळोवपाक मेळना एक अशी चिंता आसता की कोणीय आमकां कसलोय त्रास दियत वा कोणीय आमकां आमचें किदें वायट करत चोरी करत वा आमचेर हल्लो करत हो जो भंय आसता तो परक्या व सुवातीचेर वतना सदांच मनांत रिगिल्लो आसता देखून कोणाचेरूय विश्वास करप वा कोणाकय रावून पत्तो विचारप वा ताका सारकें खंय आसा हें सांगप हें सांगपाकूय खूब भंय दिसता दुसरे कडेन गेल्ले कडेन कोणय चुकीची वाट सांगून कोसलोय गैरफायदो घेवपाक शकता वा चोरी लूट मारामारी करपाक शकता ही चिंता भायर भोंवणी करतना सदांच लागिल्ली आसता तेच बरोबर रातचे वेळार जेन्ना भोंवणी करतात तेन्ना घाटाचो बी रस्तो घेयत जाल्यार थंयचीं रानटीं जनावरां थंयंचो देव देंवचार हाजोय बी भरपूर भंय आसता जनावरां जशे गवरेडे आनीक रानडुकर मदीं आयिल्ल्यान जायते अपघात वाटेर जातना आमकां पळोवपाक मेळटात देखून चडश्या घाटाच्या रस्त्यांनी रातचे वेळार भोंवपाक मात्शी भिरांत दिसता फुडले सुवातेर देव देंवचाराचें उलयतना घाटांचेर वा अशा एक एकट्या एकसुऱ्या रस्त्यांचेर खुबश्यो खुबशे अपघात जाल्ले आसतात खूब लोकांनी आपली जीण वगडायल्ली आसता देखून थंय भूत प्रेत देंवचार भोंवतात हाची हाची आमकां जाण्टेल्यांनी पयलींच शिटकावणी दिल्ली आसता देखून रातचे वेळार भोंवतना घडये आमकां किदें दिसत काय घडये आमचे बरोबर वायट जायत काय घडये कोणी बसत काय अशीय बी चिंता मनान लागिल्ली आसता तेंच बरोबर आयच्या काळान ट्रॅवलींग वा पर्यटन करप वा खंयच्याय दुसरे कडेन भोंवणी करपाक वचप हेंय बी खूब भिरांतीचें जालां कारण टॅक्सी ड्रायवर्स रिक्षेकार हे लोकांचे हेतान वावुरचें सोडून तांचे कडल्यान किदें तरी लुटमारी करपाचें वा तांचे कडल्यान किदें जप्त करपाचें आशेन चड राविल्ले आसतात सादो रस्तो आसल्या लेगीत हे टॅक्सी ड्रायवर्स टुरिस्ट समजून तांकां पिशार काडटात आनी व्हडल्या व्हडल्या रस्त्यातल्यान व्हरून तांचे कडल्यान चड पयशे घेतात दुसरे गांवा आपल्या गांवांतल्यान खंय दुसरे कडेन वता जाल्यार आनी एक भिरांत आसता ती म्हळ्यार सारकें जेवण मेळपाची खुबशे कडेन सारकी उदकाची सुविदा आसना सारकी जेवणाची सुविदा आसना देखून वू दुसरे कडेन वता तेन्ना थंयचें उदक पचतलें काय थंयचें जेवण पचतलें काय हीय बी एक चिंता मनान बशिल्ली आसता खुबशे कडेन मसाल्याचो वापर चड करतात सारकें मास मटण बरे तरेचें आसना वा उदक आनीक जेवण करपाच्यो पध्दती नितळ आसनात जागे नितळ आसनात तशें जाल्ल्यान त्या थळाव्या लोकांक खू खूब रोग जावपाची शक्यता आसता देखून जेन्ना आमी दुसऱ्या सुवातीचेर वतात तेन्ना आमी तें जेवण जेवून आमकांय बी खंचे रोग जायत काय ही एक चिंता मनान लागिल्ली आसता थंयचे लोक नेमके जेवणान किदें घालतात किद कसल्या गजालीचो वापर करतात कसले तरचे साहित्याचो आनीक पद्दतींचो वापर करून तें जेवण रांदतात हें आमकां खबर नाशिल्ल्यान सदांच भायर वचून जेवतना एक चिंता लागिल्ली आसता खुबशे कडेन जें उदक आसता तें एक तर बुरशें आसता वा एका तरेन दाट आसता जें आमकां पचना जशें गोंया भाय खंय गेले उपरान आमकां न्हांत न्हांवपाक वा पिवपाक दुसऱ्या जाग्या वेलें उदक पचना तेच बरोबर भायर गेल्ले कडेन जेवण जेवन जर खंयचे रोग जाले जाल्या थंय मॅडिकल हॅल्प कशी मेळटली भलायकेची सुविदा नेमकी खंय सोदपाची इतले बेगीन खंय मेळटली ही एक चिंता लागिल्ली आसता देखून जेवणांतल्यान जे रोग उप्रासतात तातून आपली भलायकी भायर कशी सामाळप भायर भलायकेचीं सादनां खंय सोदप होय बी एक प्रश्ण आसता कारण आपल्या गांवान आसतना लोक सदांच आपले लोकांक मदत करतात लोक सदांच गरजेक पावतात वैजकी न्ही तर गांवठी वखदांनी लेगीत आमची भलायकी सारकी जाता पूण भायर गेल्ले कडेन लोकूय बी परखी आसतात आनी भलायकी सारकी करपाचीं तितलीं साधनांय आसनात म्हुणून भायर वतना ही एक चिंता लागिल्ली आसता गांवातल्यान भायर वतकच बऱ्यो नव्यो नवो गज गजाली पळोवपाक मेळटात नवे नवे देखाव पळोवपाक मेळटात वेगवेगळे वेगवेगळे देखाव वा सैम सैमाचे प्रकार सैमाची सुंदरकाय पळोवपाक मेळटा प्रत्येक जागो प्रत्येक सुवात ही आपल्या तरेन वेगळी आसता ती तिजें खाशेलपण थंयचो सैम थंयची सोबीतकाय अणभवपाक मेळटा जी आपल्या गांवान रावून आपले सरभोंवतणीं रावून पळोवपाक मेळनासत मेळ मेळप मेळची नाशिल्ली आपल्या गांवातलो सैम हाका आमी खूब एक आसात म्हणजे आपल्या गांवचो सैमाक सैमाचे आमी आमी वळखीचे आसतात आमी आमचो गांव गांव पयल्लो आसता ल्हानपणातल्यान थंन्चो सैम पळयल्लो आसता न्हंयो झाडां रानां जनावरां जाती जमाती लोक देव देवळां हें सगळें आमी ल्हानपणांतल्यान पळयत आयिल्लीं आसतात पूण तोच सैम आमकां दुसरे कडेन गेलो की पळोवपाक मेळना प्रत्येक सुवातीचें आपलें एक खाशेलपण आसता देखून वेगवेगळे सोव सुवाती भोंवप हें वेगळ्यो वेगळ्यो सुवाती भोंवपा फाटलें एक कारण म्हळ्यार नवे नवे देखाव पळोवप नवे नवे ग सुवातीचें अप्रुपां पळोवप देखून ट्रॅवलींग वा ये प्रवास भोंवण्यो करप जें आसा तें म्हाका खूब आवडटा ना उलय आनी एक गजाल म्हळ्यार ज्या जाग्यांचेर आमी वतात थंय ती गजाल बांदपा फाटलो वा तो सैम थंय तयार जावपा फाटलीं फाटलो इतिहास जो आसा तो वेगळो आसता प्रत्येक गजाल एक तर निसर्गान निर्मिल्ली आसता वा कोणें तरी बांदिल्ली आसता जर ती निसर्गान निर्मिल्ली आसा जाल्यार ताज्या फाटल्यान एक इतिहास आसता ताज्या फाटल्यान सैमाचें एक अप्रूप आसता आनीक त्या अप्रुपाची खोलाय जी आसा ते थंच्या थळाव्या लोकां कडल्यान आयकुपाक मेळटा निसर्गाचोय बी चमत्कार आमकां थंय पळोवपाक मेळटात उपरांत जर ती सुवात बांदून काडिल्ली आसा जाल्यार थंयची थंयचो आर्किटॅक्चर जो आसा तो कोणें केलो पुर्तुगेजांनी केलो गोंयकारांनी केलो ब्रिटिशांनी केलो खंयच्या राजवटीन केलो खंयच्या राजान केलो खंयच्या जाती जमातीन केलो वा कोणें केलो हे सगळे प्रस्न जे आसतात ते थंय उप्रासतात ते थंय सुटावे जातात देखून जे जी गजाल थंय बानल्या वा तयार जाल्ली आसा ती कशी जाली किदें किदेंकात हें सगळें आमकां एक तर थंयच्या थळाव्या लोकां कडल्यान ना जाल्यार थंय आशिल्ल्या पाट्यां वयल्यान थंय दिवप् आमकां म्हायती दिवपी थंच्या पाट्या वयल्यान वा शिलालेखांतल्यान पळोवपाक मेळटात देखून वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली भोंवपा फाटलें आनी एक कारण आसा तें म्हळ्यार तांचो इतिहास जाणून घेवप खंयची सुवात कशे तरेन थंय उबी जाली कशे तरेन ती फामाद जाली हाजे फाटलीं कारणां हाज्या फाटलो इतिहास जाणून घेवप आनी स्वताची म्हायती वाडोवप उपरात ज्या ज्या सुवातेचेर भोंवपाक वतात तां तांचीं नांवां आनीक वेगवेगळे सुवातीचीं नांवां कशीं एक आसात जशें जशें आमच्याय बी गोंयान जायत्यो सुवाती एकात तरेच्यो आसात जशें प पेरी उदक आंब्या उदक उपरान खुबशे कडेन आमी खोला आनी कोला अशे तरेचे जे सुवाती आसात तांचे भितर एक सिमिलॅरिटी पळोवपाक मेळटा दोन दोन सुवातेचीं नांवां जर सारकीं आसात जाल्यार तांचे फाटलें तांकां समान नांवां दिवपा फाटलीं कारणां किदें हें पळोवपाक मेळटा उपरांत एकाच जग राज्यान रावून वेगवेगळे सुवातीचो सैम कसो वेगळो आसता एका गांवच्या स सैमान जर शितळसाण आसा तर दुसरे कडेन कशी गर्मी आसता हें पळोवपाक मेळटा एका राज्यांतल्यान दुसरे राज्यान वता जाल्यार थंयची खाणा जेवणाच्यो पद्दती न्हेंसवणेचो पद्दती थंयचो सैम थंयचे लोक थंयच् लोक थंची भाशा हें सगळें अणभवपाक मेळटा आपल्या गांवांतल्यान भायर गेले जाल्यार नवे नवे अणभव येतात लोकां कडेन नवीं नातीं जातात पूण टीं नातीं तयार करतना मनाक शिटकावणी दिवोपूय भोव गरजेचें पूण प्रवासांतल्यान नवे नवे अणभव येतात आनी नवी नवी म्हायतीय बी एकठांय करपाक मेळटा